हमर नाम भेल विक्रम मिश्रा हम पूर्णिया बिहारसँ बिलाॅङ्ग करै छी हम देखिऔ किछु खानाके व्यञ्जनके बारेमे बताबैलए चाहि रहल छिए अहाँ देखिऔ किछु खाना बनाबै छिए अपन सबके मैथिली समाजमे एक अहाँ एहन मान मर्यादा छै जेकि खाना पीनाके जेकि एक अलग ढङ्गसँ बनाएल जाइ छै एक गेस्ट जतना भी आबै छै अपन सबके जतना भी जमाइ आबै छै कर कुटुम्ब आबै छै ओकरासबके जे हम दै छिए छप्पन प्रकारके भोग लगाबै छिए छप्पन नहि लगाबै छिए पाँच प्रकारके दस प्रकारके सब्जी बनाबै छिए ओकरा मान प्रतिष्ठासँ खिलाबै छिए ब्राह्मण समाज या कोइ भी समाज छै जतना भी छै ई नहि कहबै हम कि कोनो अथी छै लेकिन ओकरामे लऽ कऽ हम ई चलैलए चाहि रहल छी कोनो भी खाना बनाबी जे बनाबी जे बनाबू ओकरा लेल अहाँ अहाँ अच्छासँ मतलब ओकरालए जतना सामग्री अइ जेना हमरा मटन ही बनाना अइ मटन बनाना छै मटन बनाबैके लिए हमरा चाही प्याज चाही तेल चाही नमक चाही ओकर बाद हल्दी चाही एतने मतलब जतना सामग्री छै जाहि जाहिसँ बनै छै रेसिपी जतना भी रहै जानलिए तऽ ओ लऽ कऽ अहाँके हम इएह कहैलए चाहै छी कि व्यञ्जन जे बनाबै छिए कोनो भी ओकरा कोना बनाएल जाइ छिए कोना कि करल जाइ छिए अहाँ देखि सकै छिए अहाँसँ जे बड़ बुजुर्ग छै अहाँ ओकरासँ पूछि सकै छिए अहाँके जब नहि आबैए देखिऔ नहि आबै छै ओ गलत कोनो गलत बात नहि छै जँ हम नहि सिखै छिए सबसँ बड़का गलत बात ई छै कि जब जे चीजपर हम धिआन नहि दै छिए जे चीजपर हम धिआन देबै ओ चीज कभी भी गलत नहि हेतै ठीक छै कियाकि वएह लऽ कऽ कि होइ छै देखथिन बहुत बच्चासब या बहुत जे छै आइ काल्हिके जुगमे मतलब खाना नहि बनाबैलए चाहै छै अपन जे छै मान प्रतिष्ठा संस्कृतिके भुलल जा रहल छै अरे पढ़ाइ लिखाइसब जगह सबकिछु हइ अहाँ देखिऔ पढ़ाइ लिखाइ ई छै सब जगह सबकिछु ठीक छै लेकिन हमर जे मान प्रतिष्ठा छै एक जे छै हमर संस्कृति समाजके जे छै जे हमर मम्मी दादी जतना भी छै माता पिता जे भी छै जब ओ जे चीजसँ गेल गुजरल छै जाहि चीजसँ निकलि चुकल छै जे चीजके फेस करले छै ओ चीजके लऽ कऽ हमरो चलना छै जे नहि जानै छै हमरा छोट बड़ ओकरा भी हम सिखेबै जब हम जानै छिए कि कभी भी ओकरा जीवनमे कभी दिक्कत नहि हेतै तऽ इएह लए हम इएह कहैलए चाहै छिए कि पढ़ैके साथ साथ अहाँ अपन सब चीजपर अहाँ धिआन दिऔ कि एक अहाँ अच्छा इन्सान कहलाबू कि अहाँके दस आदमीके बीचमे अहाँके मान प्रतिष्ठा हुअए इएह लए हम धन्यवाद चाहै छी थेँक यू